وعلیکم السلام آپ جی آپ کی آپ کی بک شاپ پہ جویلری مل جائے گی اچھی مجھے گولڈ میں چاہیے ہیں مجھے نیکلیس چاہیے تھوڑا لائٹ تھوڑا سا لائٹ ویٹ میں سمپل ڈیزائن میں ہونا چاہیے انڈر میں ہو یا کچھ ڈفرنٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے ہاں ہاں آپ ایسے دکھا لیجیے سر یہ ٹھیک ہے یہ جو ہے اس میں سے یہ والی مجھے زیادہ پسند ہے آپ یہ بتا دیجیے کہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ کیسا ہے آپ کے یہاں سر اسپیشل ڈسکاؤنٹ نہیں ہے چلیے کوئی بات نہیں ہے اور مجھے یہ جو ہے ساکس بھی دکھا دیجیے ہاں مجھے جو ہے ایئر رنگس دکھا دیجیے مجھے بہت زیادہ بڑے نہیں چاہیے میڈیم سائز میں چاہیے ہیں ہاں ہاں ویسے بھی چل جائیں گے ہاں ہاں یہ یہ والا دکھا دیجیے آپ سر یہ یہ یہ والے مجھے زیادہ بیٹر لگ رہے ہیں آپ یہ والے دے دیجیے گا نہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ